सिंधी आहियूं त सिंधी भाषा जो जेको बि उपयोगु आहे हू मीडिया में कीअं थो थी सघे उन जे बारे में अगरि चयो वञे त पोइ जीअं रेडियो आहे टेलीविजन आहे प्रिंट आहे प्रिंट मीडिया आहे उन्हीअ में सिंधी भाषा जो उपयोगु जेतिरे नमूने थियणु खपे ओतिरे नमूने आहे कान अगरि ॻाल्हि कई वञे रेडियो जी त ऑल इंडिया रेडियो जेको आहे उने में जेको सिंधी डिपार्टमेंट आहे उते हीरो ठाकुर वीना शृंगी ऐं महेश खेमचंदानी वांगुरु जेका बि कलाकार आहिनि हू उते पंहिंजो पंहिंजी सेवा ॾेई रहिया आहिनि ऐं अगरि ॻाल्हि कई वञे टी वी मीडिया जी त इने में असांजा सिंधी सयादिरि जेको हालांकी सयादिरी चैनल सिंधी जो त कोन्हे पर सयादिरी चैनल में सिंधयुनि जो कॾहिं कॾहिं प्रोग्राम ईंदो आहे ऐं अगरि ॻाल्हि कई वञे सिंधू दर्शन जी जेको बम्बई सां हलंदो आहे हिकिड़ो चैनल आहे हिकिड़ो प्रोग्राम आहे उने में श्री हीरू थारियानी जी पंहिंजी सेवा ॾेई रहिया आहिनि ऐं उन्हनि वीह सालनि ताईं इने प्रोग्राम खे हलायो ऐं अगरि ॻाल्हि कई वञे दिल्ली जी त दिल्ली में हिकिड़े मशहूरु अख़बार जो नालो तव्हां ज़रूरु ॿुधियो हूंदो भारतीय सिंधू शक्ती जेके श्री दीपक गुरनानी जी हलाए रहिया आहिनि ॾिसो रेडियो टेलीविजन ऐं प्रिंट मीडिया में एतिरे ई नालनि जी ऐं एतिरे ई सेवा जी मूंखे ख़बर आहे छोकी असां सिंधी त आहियूं पर अॼु ताईं बि जीअं मां पहिरीं चयो की जेतिरे क़दुरु थियणु खपे ओतिरे क़दुरु सिंधी सेवा नथा कनि सिंधियत जी अलाए छो त हू ढिजनि था उन्हनि खे डप थो लॻे की मतिलबु मूंखे एतिरो समुझ में अचे थो थी सघे थो ॿी काई ॻाल्हि हुजे पर अलाए छो घणाई सिंधी माण्हू लजाइनि था पाण खे सिंधी चवाइण में न त पोइ ॾिसो केतिरा असां घणेई लख आहियूं घणेई लख माण्हू आहियूं हिंदुस्तान में पर मीडिया टेलीविजन रेडियो प्रिंट मीडिणया इलेक्ट्रोनिक मीडिया किथे बि असांजा वधीक कलाकार कोन आहिनि पर इहो थियणु खपे मां अगरि पंहिंजी ॻाल्हि चवां त मां बि कुझु सीरियल्स में टेलीविजन में कमु कयो आहे पर संजय मंगनानी मुंहिंजो नालो आहे पर वॾी ॻाल्हि इहा आहे की मां बि अॼु कल्ह जोड़े रहियो आहियां ऐं तव्हां सां बि ज़रूरु मां विनती करणु चाहींदुमि के तव्हां बि जीअं आसे पासे में रहंदा आहियो ऐं करे था सघो त जेतिरा बि सिंधी तव्हां खे मिलनि था उन्हनि सां गॾु तव्हां ॻाल्हाए ॿोलाए करे को वीडियो ठाहियो ताक़ी हू असांजी जेका सिंधियत वधे ऐं जेका नई टही आहे उनखे कुझु न कुझु सिंधी जा प्रोग्राम ॾिसण लाइ मिलनि हाणे हीअ बि मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ी सिंधियत जी सेवा ई आहे झूलेलाल साईं जी हेड़े नमूने बि तव्हां भक्ती करे था सघो